ہیلو جی آپ ٹرانسپورٹ ایجنسی سے بات کر رہے ہیں مجھے اپنی شکایت کرنی ہے میں نے ٹیکسی بک کری تھی کچھ دور جانے کے لیے ایئر پورٹ تک مجھے جانا تھا اور میں نے اس کا پیمنٹ جتنا آپ نے مانگا میں نے دیا لیکن جو اس کا ڈرائیور تھا اس نے ماسک نہیں پہنا تھا آپ کو پتہ ہے ایسی بیماریاں چل رہی ہیں جس میں ماسک پہننا ضروری ہے لیکن اس نے ماسک نہیں پہنا تھا اور تو اور جو گاڑی تھی جو ٹیکسی تھی اس کی سیٹیں اتنی ڈسٹ تھی ان پر کہ میرے کپڑے تک گندے ہو گئے اور اتنا زیادہ گندی سیٹیں اور اس کا نیچے بھی پورا گندا تھا کار کے شیشے بھی کافی حد تک گندے تھے ان کی صفائی نہیں ہوئی تھی کار کے اوپر ڈسٹ اتنی جمع تھی کہ آپ انگلی سے بالکل وہ کر سکتے ہیں آپ کی انگلی میں پوری ڈسٹ آ رہی تھی بتائیے میں نے پیمنٹ کیا آپ کو جتنا آپ نے مانگا میں نے اس کے مطابق پیمنٹ کیا اور پھر بھی اتنی گندی ٹیکسی ڈرائیور نے بھی ماکس نہیں پہنا اتنی بیماریاں چل رہی ہیں مجھے بہت زیادہ ہی برا لگا اس بات کا اور مجھے لگتا ہے میں نے اپنے پیسے ہی ویسٹ کردیے اس سے اچھا میں کسی اور ڈرائیور کو بک کر لیتی کسی اور ٹیکسی کو بک کر لیتی تو مجھے یہ شکایت اپنی کرنی تھی اور اگر آپ ایسے ہی ڈرائیور کو بھیجتے رہیں یا ایسے ہی ڈرائیور کرتا رہا ایسے گندی گاڑیاں تو آگے سے تو کوئی بھی بک نہیں کرے گا نا آپ کی ٹیکسی ٹھیک ہے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن مجھے شکایت کرنا تھا تاکہ آگے وہ غلطیاں نہ ہوں آگے وہ ماسک پہنے اپنی گاڑی کو صاف ستھرا رکھے اس لیے میں نے یہ شکایت کی اور تو اور وہ ٹائم پر بھی نہیں پہنچا کم سے کم تیس منٹ لیٹ تھا جس سے مجھے وہاں پر بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تو ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کا بھی نقصان نہ ہو اور جو کسٹمر ہیں وہ بھی دکھی نہ ہوں وہ بھی خوشی خوشی آپ کو پیمنٹ دیتے ہیں تو آپ ان کو ویسا ہی ٹیکسی دو ویسا ہی صاف ستھرا جگہ دو اور ویسا ہی کام دو نا ٹھیک ہے